मॅडम तूं तुगें घर बांदपा आसा हांव कॉण्टॅक्टर हय हय हय हय हय मागी तुगे स् कसले एस पॅटन करपाचे व्हडलो बोंगलो मागीर डबल पॅकान न्हू जायते इंश्ट्रुमॅण लागतले मिन्स टोटल सॅवँटी लाख म्हूण जातले इतलो व्हडलो बोंगलो तुज्यान तूं बांदतली न्हू मागीर ताका न्हू बंगलो बानपाक एक बारा ट्रीप न्हू खस लागतलो बारा ट्रिप्यो कस लागतल्यो व्हडल्यो आठ मिटर आनी लॉक तें हांव तुजे लागीं मागीर उलयतां सांगता तुका आतां सद्द्या आयकोन घे आनी चा पांच लाखा वयर तुका लकण लागतलें प्लस तुका चि चिरे णव हजार चिरे लागतले आनी शि शिम्टाचीं बॅगां मॅडम शिमटाचीं फो हँड्रेड एशीं तुका बॅग लागतलीं हांव तुका सारको बरो बोंगलो बांदून दिता हय पुणू माश्शें तूं तूंय न्हू सारके टायमा टायमा तर पयशे आमचे दिल्ले न्हू हांव रोकडो एक सो म्हयन्या भितर तुगे बोंगलो रेडी करून दिता म्हजे कडेन म्हजे मोको न्हू जायते मानाय आसाय हय तूं म्हाका कित करून पयशे दितले एश कोन एक म्हयण्यान आम काम करुनू वोय एडवांस बी म्हाका एक पांच लाख दिवचे पट्टले ते लेब आ दित्ल मागीर तुगे हूंय एश पोट्ट तो बोंगलो बांदपाकू प्लेस तिळामार न्हू केंपे एरया पडटा न्हू हांव केंपे आंबोल्यातलो कॉण्टॅक्टर आमोल्या हय हय मा अय सगळी तुगें जमीन आसा एश कोनू खोडी बिडी घालपा लोकण बिकण दवरपा चिरे बिरे दवरपा

आ मागीर येत तर आ मगे मानाय घेवून पळोवपाक आयज पावना आयज सद्द्या मे दुसरें कामाचें आसा आंव पावना जाल्या फाल्यां येतलें सद्द्या ट्राय करता सो पासून येवपाक पावसा पोन रेडी कोत्ता डन बरें येवपा भायर सल्ला चयता दुसरे कामां तर काबार जालें न्हू आत्त येता

बर तर येता किरें तूं